हेल' औ लोगो नोंना दाख्लिनि बड'लेण्ड युनिबारसिटियाव एन्ट्रेन्स एग्जाम होनाया मारै जाया ओमफ्राय सिट मोनगोन दा ए आं हानाया हादों आं मोनगोन बायदि मोनदों गावखौनो गाव माबायदिथो लिरा ए आं हानाय बायदि मोनदों पास जागोन बायदि मोनदों आरो मोनगोन बायदि मोनदां सिटखौ उम मोननायाथ' मोनगोन ओमफ्राय नोंबो मोनोबा मोजांमोन आरो एसेसोबो लिरनो हाथाराखै होम्बा नोंनि गोसोआवलाय माबायदिसो सानदों नों पास जाथारगोन सानदों ना फेल जागोन सानदों नोंनि गोसोआव

लिरबो जोबाखै होनबा आंथ' लिरनाया लिरदोंमोन मोजाङैनो पास जाखागोन कन्फिडेन्स दंखायो आरो दंनायालाय बबेयाव हायो एसे गोसो होनानै फरायदों आङो माने आं बड'लेण्डआव एम ए फरायहैनो थांखि दंखायोमोन नालाय बेनिखायनो गोसो होबाय दा मोनगोन आरो मोननायालाय नोंहाबो मोनोबा मोजांमोन

दा हनै फैगोन ना फैया बेसो आरो खोथाया रिजाल्टखौ नेथ'दोलै लोगो फैबा फैबाय उनाव मिन्थिसिगोनना ओ दे होमबा दोनथ'नोसै दे